میں جب بھی کوئی پینٹنگ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی موضوع پر تحقیق کرتا ہوں اگر موضوع فطرت ہے تو میں قدرتی مناظر کی تصاویر ویڈیوز یا خود جا کر مناظر کا مشاہدہ کرتا ہوں اگر کوئی تاریخ تاریخی یا ثقافتی موضوع ہو تو میں انٹرنیٹ کتابی یا دستاویزی فلموں سے معلومات حاصل کرتا ہوں میں اپنے ریفرینس کے لیے تصاویر جمع کرتا ہوں اور نوٹس بھی بناتا ہوں اس سے مجھے اپنے پینٹنگ کے لیے ایک واضح خیال اور اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اور کیسے بنانا ہے